आमचो हिंदू धर्म आमी आमच्या हिंदू धर्मांत खूबशे सण आसात जे खंयचोय एक म्हयनो खंयचोय म्हयनो आसूं तो ते हितून देवाचें कसले सण तरी आसताच एक आसताच आनी आमी त्या सणान खूब म्हणजे फेमिली मेम्बर्स आमी एकठांय जातात आनी एकठांय जावन आमी खूब उमेदीन आमी तो सण साजर करतात आनी जीं कोण एक्झाम्पल दिवपाक शकता जाल्यार गणेश चथुर्ती आसा दिवाळी आसा होली आसा मागीर आनी कसले कसले सण आसात ते आमी एकठांय जावुनूच तो आमी एक सण कार्य करतात म्हणजे आमी अशेंच हें करतात कार्य करतात आनी आनी अशें आतां समज आमचे फेमिली मेम्बर्स पयस पयस रावता म्हणचे आमचे डॅडीचे भाव आसतात ते पयस रावतात जशे पयस रावतात दुसरें दुसरें घर करून रावतात ते आमी जेन्ना कसलो सण आसता तेन्ना सगळीं एकठांय जातात आनी तो सण आमी खूब उमेदीन साजर करतात आनी अशे चवथीक चडशे अशे फेमिली मेम्बर खूब म्हणजे फेमिली मेम्बर मिक्स जातात आनी अशें लग्नाचें समज कार्य पासून आसत जाल्यार आमी फेमिली सगळीं फूल एकठांय जावन आमी तो लग्नाचो कार्य उबें करतात आनी मागीर आमी सगळे वाड्यांक आनी हेंका तेंका सांगून आमी ते लग्नाची म्हणचे लग्न आमी सारकें साजर करतात आनी होळी बी आसूं जाल्यार होळीन आमी फेमिलीन फेमिलींक फेमिली बराबर एक खेळटात प्लस आमी न्हेबर्सांचीं तीं सगळीं येतात खेळपाक बी अशी होळी सो आमी होळी बी बरे भाशेन साजर करतात